हेल्ल' ओइ गुमै माब्रै दं खबर सबर ए जोंनियाबो मोजाङानो ओमफ्राय मा खालामदों ए ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि ए मा ना बेबा मा ना ए सानानै मोनदों आइयु सानानै मोनदों ने ओमफ्राय एबारावहाय अखा हादों नामा नोंसिनिथिंबो बिदिब्लालाय जि मोनदों दां ने ए ओमफ्राय मा मा ना मोनो नोंसोरनिथिं आलादा आलादा ए ए बिदि मोनदों ने जोंनिथिंबो मोनदों खिन्थु बिदि मागुर मोनाखै नास्राय बोथिया खावै मोनदों जोंनिबो माब्लाबा जानो फै जोंनावहाय

ए ओमफ्राय दामफोरालाय बेसे गोबां बेसेबां बे फिथिख्रि ओमफ्राय बालाबोथियाफोरा ए ए दे बिदिबालाय गुमै दोननोसै दे माब्लाबा जाहैगोन औ औ दे